मां पंहिंजे ख़ाली टाईम में विहणु बिल्कुल पसंदि न कन्दो आहियां मां पंहिंजे ख़ाली टाईम में पंहिंजो टाईम घर वारनि खें ॾींदो आहियां घर वारनि सां वेही हुन्हनि सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं कन्दो आहियां ऐं अगर घर वारनि सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं थी वञनि त मां पंहिंजो टाईम किताबु पढ़नि में ॾींदो आहियां किताबु पढ़ण खां पोइ मां पंहिंजो टाईम न्यूज़ पढ़ण में ॾींदो आहियां जीअं की मां विंदणो आहियां ऐं अगर टाईम बचे थो हुन खां पोइ बि मां थोड़ो सुम्ही पवन्दो आहियां